हैलो हीउ श्री शिव सागर होटल आहे मां कुझु देरि पहिरियों तव्हांखे हिकु ऑडर कयो हुओ मुंहिंजे घर कुझु महिमान अचणा आहिनि हुननि जो ऑडर में तव्हांखे बटर नान पालक पनीर ऐं दालि राइस खटाणि पापड़ इन सभिनि जो मां ऑडर ॾिनो हुओ पर अञा ताईं उहो ऑडर आहियो कोन्हे छोजो न हाणे महिमान अचण वारा आहिनि मुंहिंजे घर में त तव्हांजो ऑडर केतिरी देर में ईंदो मूंखे इहो ॿुधायो अगरि तव्हांखे अञा टाइम थो लॻेव त मुंहिंजो इहो ऑडर न त कैंसिल कयो